मुंहिंजे क्षेत्र में हिकु किराने सामान जी दुकान खुली सघे थी ऐं अगरि मां बिजनिस शुरू करणु चाहींदसि त मां ज़रूरु हिक परचूनीअ जी जंहिंखे किराने जो दुकान चइबो आहे मां हू खोलणु चाहींदसि ऐं मां हुन जो स्टार्ट अप कंदसि छो कि किराने जी दुकान में ॾाढी कमाई आहे ऐं माण्हू आसानीअ सां माल विकिणे थो सघे हिन में को परेशानीअ जी ॻाल्हि काने न माण्हूअ खे परेशान थियणो पवंदो आहे जीअं कपिड़नि जी दुकान में छा आहे कि ॾाढी मगज मारी थींदी आहे कि हर साइज़ खपे अलॻि अलॻि कलर खपनि फ़ैशन जे हिसाब सां हर चीज अपडेटिड खपे पर किराने जी दुकान में को अहिड़ो दिक़त कान आहे हिन में पाण सिंपल ऐं सवली तरीक़े सां बिजनिस करे था सघूं जेको मुंहिंजे हिसाब खां ॾाढो मुनाफ़ो करे लाहींदो पंहिंजे बिज़निस जे लाइ महिरबानी